ہلو وعلیکم السلام و رحمت اللہ میری بات دکان سے ہو رہی ہے کیا ہاں تو مجھے یہ بیج چاہیے اچھی کوالٹی کے مل جائے گی کیا آپ کی دکان میں آپ کون کون سے پرکار کے بیج رکھتے ہیں ہاں مجھے ایسا بیج چاہیے کم سمے میں زیادہ پیداوار ہو جائے ایسا مجھے بیج چاہیے

کیا جیسا کہ ہم لوگ کو چاہیے کدو کا بھنٹہ کا بیگن کا یہ سب چاہیے کیا یہ سب مل جائے گا کم سمے جو زیادہ پیدا ہو جائے کیا ہے ریٹ کیا ہے اس کا اس کیا ریٹ بتا دیجیے بیگن کے ایک پیکٹ کتنے کی آ جائے گا کوالٹی اچھا ہاں ٹھیک ہے مطلب آدھا ہے اچھا مل جائے گا نا آپ کا دکان کہاں پہ ہے اچھا اچھا وہیں دکان ہے نا ٹھیک ہے ہم آ کر کے وہاں ان شاء اللہ لیتے ہیں آ کر کے ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک تھینک یو تھینک یو تھینک یو